सोलोंथाइ आरो साख्रि मावनाय समाजारि थाथायनि बिथिङाव चिरां जिल्लानि आइजोफोरनि सिगां नुजाथिनाय गिबि जेंनायाब जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय चिरां जिल्लानि गामि खना खनलानि हिन्जावफोरा उन्दै बैसोआवहायनो हाबा जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना बिसोरो सोलोंथाइ आरो साख्रि बाख्रिनि सुबिदाखौ बारा मोनस्लाबनो हाया दा बिनि गुबै जाहोनआनो जाबाय सोलोंथाइ लानो हास्लाबैनि जाउनाव मानोना बेयावहाय न'खरनि न'खरनि दिथा होनो रोङैआवहाय बिमा बिफानि मोजां सोलोंथाइ मोनै बिमा बिफाया सिगाङावहाय मोजां सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय गावनि फिसाफोरखौहाय मोजां सोलोंथाइ होनो रोंदिया नै बेफोरनि जाउनावनो जोंनि चिरां जिल्लानि गामि खना खनलानि आइजोफोरा सोलोंथाइ लानो मोनाखै आरो साख्रि बाख्रिआवहाय आवगायनो हायाखै दा बिनो बिनि गुबै जेंना आरो बिनि चिरां जिल्लानि आइजोफोरनि गुबै खाबुफोरानो जाबाय गोबां दङ जेरैहाय चिरां जिल्लानि आइजोफोरा गावबा गाव सेल्प हेल्प ग्रुप सेल्प हेल्प ग्रुपनि दारैहाय बिसोर रेजिसट्रेसन खालामबाय रेजिस्ट्रेसन खालामबा बिसोरो बेंकफोरनिफ्राय खम बेसेनआवनो सुद लानानैहाय लन मोननो हायो बिबो बिसिनि मोजां खाबु मानोना बिसोरो बेंकनिफ्रायहाय खम समनि लन लानानैहाय सुदखौहाय खम होनांबाय दा बिनिफ्राय बिसोर गुबुन जायगायावहाय सोरबा लन बियोब्ला एबा सुदनि फैसा बिब्ला अब्ला बिसोरो एसे दाम बारा एबा थाइबाफोरनि बिसोरो सुद होनो अब्ला बिसोरनि थाखाय बै बेंकनिफ्राय लानाय लनआ नै बेफोर बायदि खामानियावहाय बाहायोब्ला अब्ला नै बियो बिसिनि मोजांसिन मानि रां बांहोनायनि सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेजोंनो बिसोरो मानि गावनि न'खरफोरखौ एसे एनैब्लाबो हेफाजाब होनो हायो बिनि बिसिनि थाखाय मोजां सुबिदा बिनिखायनो बैफोरबायदि सुबिदाखौहाय होबोगासिनो दं नाथाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो रोङैआनो जाहैबाय सोलोंथाइ मोनैनि जाउनआवहाय बे चिरां जिल्लानि मानि आइजोफोरा मोजां सोलोंथाइ मोनो मोनब्ला एबा बिमा बिफाफोर दाइथ' लानानै मोजां सोलोंथाइ होयोमोनब्ला थारैनो बै आइजोफोराबो साफा साफा मोजां दैदेनगिरि एबा मोजां समाजारि मानि मोजां समाज दागौमोन मानि मोजां साख्रि मावगौमोन मोजां सोलोंथाइ लागौमोन आरो गाव गावनि बिमा बिफाखौहाय उनावहाय हेफाजाब होनो हागौमोन जि गाव गावनि बिमा बिफाखौ नायनो हागौमोन बिनिखायनो बे सोलोंथाइ मोनैनि गुबै जाहोनआनो बिमा बिफानि सायावबो बुजायो आरो माखासे जायगानि थाखायबो बुंनो हायो मानोना बैफोर बायदि जायगायावहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां स्कुल गैया ना आरो मोजां स्कुल गैया आरो बिसोर मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजान गोजान मानि गामि गफानिफ्राय एसे गामि गोजानावहाय हान्थिनानै फैनांगौ जायो नाथाय बे हान्थिनानै फैनो थाखाय बा मानि आथिंजों फैनांगौ जायो एखमबा सोरबा आइथिंजों फैनो बायोबा साइखेल दा साइखेलखौबो जोंहा गोबां बर' सुबुंफ्रानो चिरां जिल्लानि बर' सुबुंफ्रानो गरिब गरिब एबा गैयै न'खरनि बिनिखायनो साइखेलआरि बायनो हाला दा बिनिफ्राय गथ'फ्राबो बानानै फैदिया बिमा बिफायाबो थिनदिया नै बेफोरनि जाउनावनो ना बिफोरबायदि थिननो रोङैनि जाउनावनो जोंनि चिरां जिल्लानि आइजोफोरा साख्रि मावनाय सोलोंथाइ लानाय समाजारि मोजां सुबिदाफ्रावहाय मोननो हायै जायो दा आरो खाबुफ्राथ बे सेल्प हेल्प ग्रुप दानायानोसै बेफोरनोसै